भारतीय शिक्षा व्यवस्था ओना मुख्यतया मैकेले पद्धतिपर आधारित अछि जाहि कारणे एकरा लग किछु चुनौती छै आब जेना मानि लिअ जे ओहिमे जे शिक्षित अफसर बनत से कनिए ओहिमे सम्भावना कम बनैत छै अपेक्षाकृत किरानी बनबाक तेँ मैकेले पद्धति पूर्ण रूपसँ सही नहि अछि ई हमर कहब अछि